नमस्ते आप सॉप वाली दीदी बोल रही हो क्या दीदी मेरेको मोवाइल सुधरवाना था दीदी उसमें आवाज़ नहीं आती उसकी पिन खराब है और इसमें डिस्प्ले भी डलवाना है हाँ अच्छा

अच्छा तो दीदी इसका चार्ज कितना लगेगा

नहीं दीदी आप दो हज़ार रुपये कुछ ज़्यादा बोल रहे हो आप

तो दीदी आप थोड़ा उसका मतलब कि वह कम करके बता दीजिए ना हाँ ओके मा पैसे टों पैसे बता दीजिए आप अठारह सौ कुछ अब ज़्यादा हो रहे हैं दीदी दीदी मैं पन्द्रह सौ रुपये दे दूँगी आपको ओके बाय